ہیلو

جی میم میں گلیکسی سلون سے بات کر رہی ہوں بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں جی ٹھیک ہے میم ہماری یہ جو ہیئر کٹ کا پرائز ہے وہ فور ہنڈریڈ ہے اور جو اس بلیچ کا پرائز ہے ساڑھے چار سو روپئے جی میم آپ ہمارے جیسے فرسٹ کسٹمر ہیں تو ہم آپ کو اتنا ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں جو ہمارا ہیئر کٹ کا پرائس ہے وہ چار سو روپئے ہے تو ہم وہ آپ کو تین سو روپئے میں دے دیں گے اور جو وہ بلیچ کا پرائس ہے وہ ساڑھے چار سو ہے تو ہم آپ کو ساڑھے تین سو میں دے سکتے ہیں آپ کی دونوں ہی اس پر سو سو روپئے کا ڈسکاؤنٹ ہم دے سکتے ہیں آپ کو جی میم ساری چیزیں پروائڈ ہیں ہمارے پارلر میں جی میم بالکل ہوتا ہے آپ آئیے ایک بار وزٹ کریئے آپ کو ساری چیزیں ساری فیسیلٹیز پروائڈ ہوگی جی میم وہ پر ہینڈ کے حساب سے ہے جی پر ہینڈ کے حساب سے پرائس ہے ساڑھے تین سو ساڑھے چار سو پانچ سو اور ہزار ہمارا پارلر صبح نو بجے سے رات کو ساڑھے نو بجے تک کھلا رہتا ہے آپ کبھی بھی آ جائیے آپ کا کام ہو جائے گا جی بالکل میم ضرور ٹھیک ہے میم